ہیلو سر آپ پاسپورٹ آفس سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ایک ہفتے پہلے اپنے پاس پورٹ کا فارم اپلائی کیا تھا اور اس کے تعلق سے کوئی اپڈیٹ ابھی تک مجھے موصول نہیں ہوا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں مجھے کچھ بتائیں گے سر سر اتنا لاپرواہی کون کرتا ہے آپ کو کم سے کم بتانا چاہیے کہ میرا پاس پورٹ کا کا جو فارم فل کیا تھا وہ کہاں تک پہنچا کب تک کیا نام ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اور کب تک مجھے آفس آنا ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا ہی نہیں پلیز جلدی سے سر آپ کیا نام ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیں مجھے بہت ارجنٹ ہے اور مجھے دو چار دن کے اندر ہی دلی کے نکلنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ برائے مہربانی اس پر کچھ کام کریے جلدی بتائیے مجھے کال کر کے